जतऽ तक हमर पेन्टिङ्गके सवाल अछि तऽ हमरा ई देख देखिकऽ हमरा अन्दर ई चीजके जिज्ञासा भेल जे ई हमरो ऐतिए तऽ नीक लागतिए धीरे धीरे शुरू शुरू कठपेन्सिलसँ कएलहुँ रहै तऽ नहि नीक बनल ओकर बाद कनी कनी भाइ बहिन सबसँ मदति माँगलहुँ दोस्त सबसँ मदति माँगलहुँ जखन ओहो सएह सब बहुत बड़का हाथ अछि हमर दोस्त हमर बहिन हमर भाइ हमर परिवारवला सब ओ हमरा बहुत ज्यादा प्रेरित केलखिन कि हँ तू कऽ सकै छी तऽ ओ हम हम कयलहुँ मेहनति कएलहुँ तऽ आब हमरा कनी कनी जिज्ञासा भेल जिज्ञासा भेल तऽ कनी कनी ई भेल जे हम कऽ सकै छी ई सोचि सोचिकऽ कनी कनी कोशिश कएलहुँ आओर जहन इएह भेल जे हमरा प्रेरित हमर घरेसँ भेल हमर बाहरी हमर दोस्त बस मदति केलक कनी कनी आओर हमर बहिन बहुत ज्यादा मदति केलक ओहिमे ओकर बाद पेन्टिङ्गमे किछु खास तऽ नहि लेकिन हँ यदि एकबेर देखलहुँ तऽ मोन भेल कि करी आ ओहिमे रुचि आबि गेल करबाक लेल